ہم نے اسکول میں سب سے پہلے ساڑی کا کنارہ بنانا سیکھا تھا ساڑی کا کنارہ بنا کے اس میں کمل بنا کے دو طرف سے پتی نکال کے اس میں پتی بنا کے اور دو طرح سے ڈنٹھل نکال کے ایک اس کونے کلی چلی جاتی تھی ایک دوسرے کونے کلی چلی جاتی تھی پھر ہم کیا کرتے تھے اس کو واٹر کلر سے اس کو پینٹ کر دیتے تھے وہ ایکسپیرئنس بیسٹ تھا کیونکہ وہ بچپن تھا